मूंखे बाग़बानी करण जो ॾाढो शौक़ु आहे मुंहिंजे घर में मुंहिंजे घरवारनि खे मुंहिंजे छोकिरे खे सभिनी खे पोइ मुंहिंजे पासे मं रहंदड़ मुंहिंजे पासे वारे मकान वारे मूंखे चयईं की भई मूंखे बाग़ीचो बाग़ीचे में वण लॻाइणा आहिनि तव्हां थोरो कुझु सुझाव ॾियो त मूं हुन खे सुझाव ॾिनोमांसि की भई हिन पंहिंजे हिकु किलोमीटर पंहिंजे घर खां पोइ हिकु नर्सरी आहे उते खाद सुठी मिलंदी आहे उते कारी मिटी सुठी मिलंदी आहे अने उन जा वणनि जा उहा बि मिलंदा आहिनि रोपा बि सुठा मिलंदा आहिनि ऐं उन में जेके कुंडियूं लॻदियूं आहिनि उहो उते सुठियूं मिलंदियूं आहिनि त उन खे मां सभु ॿुधाए करे ॾेखारे करे अने उन जे घरु वञी करे थोरो भई लॻाइण में बि उन जी ॾाढी मदद कईमांसि ऐं उन खे इहा सभु सुझाव ॾिनामांसि की भई हीअ अहिड़ी रीति पाणी ॾींदे त ईअं थींदो न इन खां पोइ भई हिन में हीअ मिटी विझंदे त सुठे नमूने थींदा थोरा भई हीअ पौधा यूस कर इन खां पोइ उन खे ॾाढो सुठो थियो अॼु उन जे घर जाम वॾो सुठे नमूने जो बाग़ीचो बि तयार थी वियो आहे उहो चवंदो आहे मूंखे भई दादा तव्हां जेकी मूंखे सलाह ॾिनी उन सां मुंहिंजे घरु ॾाढे सुठे नमूने बाग़ीचो तयार थी वियो आहे त मूंखे बि ॾाढो दिलि में ईअं थियो की मूं भई उन खे कंहिं माण्हूअ जो आहे न सुठो कमु करे ॾिनोमांसि